हांजी हांजी हांजीऽ

हांजी हांजी जि'यां के हून तु'स अगर एक्सपीरियंस दी गल्ल करां ते ओह् में तु'सेंई हून दस्सना चाह्न्नां अपना में मतलब कि हून अपने एह् डिग्री कॉलेज पढ़ना होन्नां इत्थै गै में ऐन्नऐस्सऐस्स व़ॉलंटियर ऐ जेह्का ओह्दे माध्यम कन्नै में देश दी सेवा करना आं अपना जो बी है ते इ'यां गै हून अस अपने घर घर जाइयै सेवा करदे हे मतलब सेवा फिर एह् निं दिखदे न कनेही सेवा बस सेवा होनी चाहिदी ते ओह् मतलब शुरू दा अपना एह् हा जे अ'सें सेवा करनी ऐ भी इ'यां गै हून हून पिच्छै नेह् अस सूही ग्रांऽ गेदे हे उत्थै जाइयै अ'सें घर घर जाइयै सर्वे कीते कु'न नौकर निं हैन मतलब कि अठारां कोला लेइयै न'त्ती साल तक्कर दे बिच्च आह्ले हे जेह्के उत्थै ते सर्वे कीता जा ओह् लेई लेई उ'ऐ जां कोई जां मतलब अ जो बी उ'ऐ अ'सें उं'दा दिक्खेआ कि कु'न अनइम्पलायड ऐ कु'न पढ़े लिखे दे निं हैन अस उत्थै जाइयै अ'सें सर्वे कीते दे भी उत्थै जाइयै दिक्खेआ अ'सें बड़े सारे मतलब ऐसे लोक बी है हे जेह्के नेईं पढ़े दे नेईं किश करा दे बैह्ले बैठे दे मतलब कि दे उं'दे घरै आह्ले गै आखदे कि इ'नेंई ना कोई कम्म थ्होआ दा ऐ इ'यां उ'यां भी अ'सें जाइयै दिक्खेआ मतलब हून इ'यां गै जि'यां कि हून तु'सेंई में अगर सनाऽ नां ते अनएम्पलायड बी इक स्हाबै'नै है ते इद्धर बोझ ऐ ते अस अपने कोला इ'यां कोशिश पूरी करा दे मतलब कि उं'दा पता लग्गै जां उ'नेंगी किश स्हेई तरीके शा अपने मतलब अपने कोला अस इक सेवा करा दे ते हून सेवा करनी निं चाहिदी क्योंकि उप्पर आह्ला आखदा अगर सेवा करै'रदे सब किश ठीक ऐ ते नेईं करै तां भी फ्ही ओह् ठीक ऐ उस लेई किश ठीक निं ऐ खुशी तां बहुत होंदी ओह् ते घरै आह्ले बी आखदे हे अ'हें जदूं निक्के निक्के हे जे देश दी सेवा करनी ही हून देश दी सेवा आस्तै आक्खै कोई ते फौजी ते में बनी निं सकेआ जां जो बी ऐ हून ते मतलब अगर में सोशल सर्विस सोशल वर्क करा नां ते एह्दे बिच्च हून में अपने देश दी सेवा करने आस्तै मिक्की जेह्की खुशी होंदी ओह् ते मिक्की कदें जिंदगी च होर की निं खाने पीने च होई होनी ते बाकी हून होंदी बी है ते शुरू दा सोच्चे दा बी ऐ हा जे देश सेवा करनी में हांजी हून पाया ते हून में तु'सेंई अगर सनान लगेआं तां हून में इ'यां सनान्नां के घर आह्लें आखेआ शैल कम्म करना चाहिदा हून शैल कम्म बिच्च घरै आह्लें आखेआ तु'स सेवा करो एह् करो भी ओह्दे मतलब जि'य़ां जि'यां बड्डे होंदे गे भी घरै आह्लें दी गल्ल जेह्की होंदी ओह् दमाकै च सैट्ट होई जंदी कि तु'स हून मतलब अ'सें करनी गै इक इ'यै स्हेई चीज ऐ उस स्हाबै दा हून साढ़ा दमाग बी उस स्हाब दा होई गेआ कि मतलब कन्नै अपना बी है हा के देश सेवा करनी